ट्रॅवलिंग करतना हांवें जो क्लचरल शॉक एक्सपिरियन्स केल्लो तो कश्मीर पावतकूच एज आमी गोंयकार आमची भाशा जेवण रावप करप खूब वेगळें आसा गोंयचो क्लायमॅट वेगळो पण कश्मीर पावतकीच खावपाक लागली थंडी कारण थंयचें वातावरण एकदम थंड तेंची भाशा वेगळी थंय लोक पहाडी भाशा उलयतात आमी गोंयकार कशे नुस्त्याक एकदम हावरे पण कश्मीराक नुस्तें मेळना थंय मेळटा फक्त मॅगी मॅगी ही थंयसरली फॅमस सारकी आनी दाल रायस अशें सादें जेवण थंय त्यान भायर थंयचें वातावरण म्हाका पचपाक मातशें कठीण गेलें हांव एलर्जीक आसा म्हाका रोखडी थंडी जाता थंय म्हाका जाली थंडी जीव सारको नाका जालो अशें दिसलें आनीक जाय कश्मीर येतलें परत आनीक पण दुसऱ्या सायडीन अशेंय मनान आयलें येवनासलें तर कश्मीर कशें कितें हो एक्सपिरियन्स मेळचो नासलो आयलें म्हणून पळयलें आनी खूब कितें कश्मीरा विशीं कळ्ळें हो क्लचरल शॉक मेनेज केलोच म्हणजें कशें आसता लायफान कसलीय सिट्युएशन जर आयली जाल्यार आमकां ती फेस करचीच पडटा सो हांवेनूय थंय पावून ती केली कितें मॅडिसीन फर्स्ट एड कीट व्हरताच न्ही ट्रॅवलिंग करतना सो कांय वखदां आसलीं तातूंत सो हांवेन गरम उदकाची वाफ घेतली म्हणजे स्टीम घेतली टॅबलेट घेतली विक्स लायलो आनी म्हाजो जीव मातसो बरो केलो अश्या तरेन हांवें हो क्लचरल शॉक हॅन्डल केलो